अॼु कल्ह सभीनि खे न परि कुझु डांसर्स खे मुश्किलनि जो सामनो करिणो पए थो छो त काणे त डांस खे पहिरीं के ज़माने में सुठो न मञंदा हुआ अॼु कल्ह बि घणेई माण्हूं अहिड़ा आहिनि जेके डांस खे सुठो नथा मञनि पंहिंजे शान जे ख़िलाफ था समुझनि हू इहे था समुझनि त हीअ घटि ज़ाति वारे माण्हुनि जो कमु आहे घणे माण्हूं पंहिंजे ॿारनि खे हिन करे बि डांस नथा सेखारीनि छाकाणि त हुननि खे लॻे थो डांस में हुननि जो कोई बि केरियर न ठहंदो ऐं हुननि में छा ई कमाईंदा हिन करे डांस खे हू परियां वेंदा था वञनि सुधा चंद्रन जेका हिकु डांस कलाकार हुई जेके डांस में ॾाढियूं मुश्किलनि जो सामिनो कयो उन हुन जे हिक पेर कटिजी वियो हो त बि हुन डांस खे मो डांस जो मोह न छॾियो ऐं पंहिंजे डांस खे हुन जारी रखियो मां उन जी कहाणी खां ॾाढी प्रेरित थियसि छाकाणि त हुन जी हिकु टंग हुई ऐं हिकु टंग कटिजी वई हुई तॾहिं बि हुन नचणु न छॾियो असां जूं त ॿई टंगूं आहिनि त बि असां डांस जी प्रेक्टिस नथा कयूं ऐं डांस खां परे था वञूं ऐं मां हुन कहाणी सां एॾी प्रेरित थी आहियां के मां पंहिंजो हुन जी कहाणी ॿुधी करे डांस जारी रखणु थी चाहियां ऐं ॿियनि खे बि कहाणी ॿुधाए करे माण्हुनि खे जाग्रत करणु थी चाहियां अॼु कल्ह त हिन फील्ड में हेॾी चटाभेटी थी वई आहे त अलॻि अलॻि तरह जा डांस जा प्रकार थी रहिया आहिनि जीअं त बेली डांस आहे कथक डांस घूमर डांस हिप हॉप डांस वारून डांस कुच्चीपुड़ी भरतनाट्यम जंहिं हर पंहिंजो हर हिन डांस में पंहिंजो मुक़ामु ठाहे रहनि था